آپ نے پوچھا ہے آپ کے خیال میں اس زبان کا موازنہ دوسرے زبان سے کیا جاتا ہے جو آپ جان میں سب سے زیادہ جو زبان جانتا ہوں وہ اردو ہے اردو کے مقابلے میں کوئی سی زبان موازنے کے لائق نہیں ہیں اس زبان کے اندر سب سے زیادہ جو بولنے کا جو ہندوستان کی جو آبادی ہے سوا کروڑ وہ سب سے زیادہ اردو ہی بولتی ہے اور دیگر ممالک بھی اس زبان کے سب سے زیادہ جانتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسری زبان نہیں ہیں اس زبان کے اندر جو سوا کروڑ بولنے والی جس زبان ہیں یہ اس زبان کے مقابلے میں جیسے بِہار یہ بِہاری زبان ہو گئی بنگالی ہو گئی تمل ہو گئی

کتنا بھی بڑا جاہل ہو وہ کتنا پڑھا کتنی بھی زیادہ پڑھا لکھا ہو وہ سب سے زیادہ جو زبان بولی جاتی ہے جو بولتا ہے وہ اردو ہے اردو کے مقابلے میں کوئی دوسری زبان نہیں ہیں عرب کے اندر بھی عرب سے جو سب سے زیادہ جو کتابیں ہوئی ہیں مدارس کے اندر وہ سب سے زیادہ پوری عرب قرآن بلکہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب ہمارے بڑوں نے اردو میں کنورٹ کر دی ہیں اردو کی اس لیے اردو کے موازنے میں کوئی دوسری زبان نہیں ہیں اور یہی سب سے زیادہ بولنے والی زبان ہیں اردو اس کے مقابلے میں جیسے تمل ہو گئی یا بِہاری ہو گئی اس کے مقابلے میں کوئی دوسری زبان نہیں ہیں